थाणा में अनेक त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त ॾियारी होली दही हांडी जन्माष्टमी ऐं अनेक ॿिया घणेई जंहिं में सभु धर्म जा माण्हू गॾिजी सिकु प्रेम सां ऐं इहे त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ख़ुशियूं वठंदा आहिनि अनेक तयारियूं कंदा आहिनि